होशंगाबाद जिसे अब हम सब नरेंद्रपुरम के नाम से जानते हैं ये नर्मदा नदी के तटस्थ है आप सब जानते हैं कि ये नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके आस पास जितना भी क्षेत्र आता है वह सभी नर्मदा क्षेत्र में है वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत आता है पर एक केंद्र होता है जो नर्मदा के आस पास आता है उसमें नर्मदापुरम क्षेत्र शामिल है इसमें ही लगता है कि यह और इसके आस पास बहुत से नेचुरल प्लेस हैं जैसे होशंगाबाद की पहाड़ी के यहाँ हो गया जो कि काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ एक पूरा प्राकृतिक वातावरण होता है घूमने लायक़ भी है वहाँ आप पिकनिक मनाने के अंदाज़ से भी जा सकते हैं या आपको वैसे ही घूमने जाना है एक लंबे समय के बाद और ज़्यादा दूर जाने का प्लान नहीं है तो आप अपने आस पास होशंगाबाद ज़िले के हैं तो होशंगाबाद की पहाड़ियों में जा सकते हैं जैसे शायद मैं कहूँ आदमगढ़ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं उसके बाद होशंगाबाद में बहुत से बड़े बड़े फ़ेमस मंदिर भी हैं जो कि सभी के लिए समान रूप से खुले हुए हैं कि ऐसा नहीं है कि वहाँ किसी प्रकार का मदभेद है वे सभी को समान रूप से खुले हुए हैं हाँ लेकिन लेने के लिए उनके प वहाँ जाने के लिए उनमें दर्शन के लिए या प्रवेश के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है कहीं कहीं के प्लेस ऐसे हैं हाँ कहीं के प्राकृतिक स्थल ऐसे भी हैं जो जंगलों के अधीन हैं या जो प्राक प्राकृतिक के धरोहर हैं और वहाँ भी जाने के लिए आपको अनुमति लेना आवश्यक होगा और लोग अपना ख़ाली समय बिताने के लिए मढ़े रिसोर्ट हो गया पचमढ़ी हो गया और भी कई मंदिर हैं जैसे शिव मंदिर शनि मंदिर और वहाँ जाना पसंद करते हैं और वास्तव में वहाँ अपना ख़ाली समय अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं यह एक अच्छा अनुभव ही होता है